हैल्लो हां जी पंकज जी केह् हाल चाल ने बधिया बधिया होर अज कल्ल लांदे निं चक्कर तुहीं बस ठी केह् करिये तुहीं अज कल्ल साइट उप्पर बड़े दिन होए ना चक्कर लाए दे अच्छा इक चलो नेईं नेईं अजें निं आए हैन दिक्खो कम्म च थोह्ड़ा बिजी आं जि'यां फ्री होगे ओह्ब्बी करी गै लैना ते मिगी इक गल्ल सनाओ थोह्ड़ा कम्म हा थोआढ़े कन्नै कल्ल ऐ यार छत स्लैब ऐ साढ़ी दो ज्हार स्केयर फुट दी ते रेता चाहिदा मिगी बड़ा जरूरी ते इक ते मिगी रेट सनाओ केह् रेट देगे और दूजा एह् सनाओ कि कोल्ले जेई पुज्जी जान गे मिगी चार गड्डियां चाहि दियां न दिक्खो पता ते ऐ तांइयों में बड़ी ज'गा फोन करी चुकेआं हून मिगी लास्ट लास्ट मिगी मेरी उम्मीद ओह् तुहीं ओह् जेह्ड़ा यार क्लाइंट ऐ ओह् नेईं मन्नै करदा विमल बोलदा कि कल्ल गै पानी ऐ में उस्सी आखा दा रेता नेईं मिला दा ऐ पर ओह् सुनदा तां है निं ऐ थोहानू पता ते है ते यार हून तुहीं कोई जुगाड़ दिक्खो थोआड़ी बाकवी अग्गें पिच्छें होर बी होनी ऐ इक दो इक दो बंदे कन्नै होर दिक्खियै कुसै दे कन्नै गल्ल करियै जिन्ने कोई डम्प डुम्प लाए दा होए कुतै हैदर गी पुच्छी लैओ यार जां चौहान गी जां इक दो बन्दे जेह्ड़े हैन थोआढ़े ठीक ऐ ना उ'न्दे कोला बी अगर इक इक गड्डी करियै थोह्ड़ी मैंह्गी बेशक्क मिली जाऽ मिगी यार बड़ी जरूरी चाहिदी ऐ दिक्खो कुछ करो ओह्दा कुछ जुगाड़ हां अच्छा चल नेईं वैसे हून हून एह् आखा दे के कदूं तक स्टेऽ एह् जेह्ड़ा एह् ऐ खतम होना वैसे मिगी मिगी जेह्ड़ा मिगी मिगी थोह्ड़े दिन पैह्लें सुनने च आया हा कि कोई एह् फार्म बगैरा कड्ढे दा इ'न्नै केह् आखदे इस्सी सरकार ने कि जिन्ने एह् करना ऐ जेह्ड़ा बी किश मटीरियल ऐक्सपोर्ट करना ऐ अग्गें पिच्छें जो बी ऐ ते सरकार थोहानू

मिगी चार गड्डियां चाहि दियां ते लाई लैओ अट्ठ सौ फुट दे स्हाब कन्नै मिगी चार गड्डियां चाहि दियां न नेईं नेईं नेईं दो दिक्खो तुहीं इक अद्धी ज'गा होर पुच्छो ते होई जाना चलो ठीक ऐ ठीक ऐ तुहीं पुच्छो तुहीं दो गड्डियां गै भेजो दो गड्डियां दा में कुतै होर जुगाड़ करी लैन्नां फिर ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ओके जी ओके